हैलो नमस्ते जी कौन बोला दे हां जी हां जी हां जी हां जी बिलकुल जी हां बिलकुल कमरा ऐ ऐं नेईं नेईं कट्ठा ऐ मतलब कि पूरा सेट ऐ नेईं इक कमरा ऐ ते ओह्दे कन्नै निक्की नेही लाबी ऐ लाबी कन्नै गै इक स्टोर ऐ स्टोर कन्नै किचन ऐ किचन कन्नै बाशरूम ऐ कराया इ'यां चलो मतलब ऐल्लै जो मार्किट च चला ओह् चला कोई दस हज़ार रपेआ हां जी हां जी हां जी अच्छा अच्छा कमला जी तुस गल्ल करा दियां कोई अज्ज तो कोई दस साल जां पंज साल पैह्ले तुसें लैता होना कमरा ते इस बेल्लै तुसेंगी पता कि बिजली दा बिल गै किन्ना आवै दा पानी बी पैसे कन्नै पुआना पौंदा नलके घट्ट औंदे पानी दी किल्लत गै बड़ी ऐ साढ़े कटरा पेैह्ले ते चलो ग्राएं बिच्च कोरजा सोरजा होई जंदा हा अज्जकल महाराज पानी पैहे कन्नै ठीक ऐ ते उप्परा बिजली पैहे कन्नै पैह्ले होंदा हा हीटर बी बंदा चोरी लाई लैंदा हा ते चली जंदा हा कम्म ते हून इत्थे स्मार्ट मीटर लग्गी गेदे हून इत्थै स्मार्ट मीटर लग्गी जाने थोह्ड़े दिनें बिच्च ते इस बास्तै ना चलो तुस कोई कमरा होर दिक्खी लैओ अगर कोई इस रेंज च थुआढ़े कोल कोई होर बंदा आग़ न मै कोई पता करगी अगर मी कोई होर म्हल्ले लब्भी गेआ ना ते मै तुसेंगी पक्का सनाह्गी

चलो कोई नी पर मै इस रेंज च दिक्खगी पर लब्भना मुश्कल गै फिर बी मै पता करगी मैडम जी फैमिली ते सारियां अच्छी गै होन्दिया पर एह् ऐ कि हून बिच्च कोई घरा बिच्च कौन बी बड़ा होंदा चलो कोई गल्ल नी दिक्खी दिन्नी आं कोई गल्ल नी